ओमफ्राय

दस्रा बाजाराव फानहैनोसै गाबोन गाबोनथ' बिसमुरि बाजारसो बिसमुरिआवसो फानहैनांगोन आं बिदिनो मोजां मोजां खागोदान खागोदानखौ जिंखा फोरला बिदिखौनो हरदो भिन्डि ओमफ्राय नोंहालाय बबे बबे बबेयावथो फानहैनांगौ मादैयालाय

जासिनानै हरो

फारला बेसे बुरजा जागोन बिदिनो दस्रा दस्रा मैगंल' ना ज' लानानै जोगोनाराथ' माबा नोङो ओरैनो थाइसे थाइसेनि फानगोन ना सेरसे सेरसे खालामनानै फानगोम मादैयालाय

ओमफ्राय बेसेबांथो फानदों दामआलाय थाइबेंआलाय आंथ' मथान लायो नालाय एसे खमायनानै हरनांगोन पसिस साब्बिस थाखानि हरदो बिस थाखा केजि

औ खागोदान खागोदान गाबोन फानहैगोन नालाय मोनाबिलियावसो खानानै गाबोन फुंआवहाय नोंनि न'आव लायनो ना आं होफैनांगौ आंनो होफैगोन दे होमबालाय जिखुनु जाया एसे मोजां मोजां बासिनानै सुनानै लाबो दे दोनथनोसै नामा बिदिबा